جی ہاں میں اکثر گھر میں برتن دھو لیتا ہوں خاص کر جب آئلی برتن ہوں یا کوئی دعوت وغیرہ کے بعد کافی ڈشیں اس اکھٹا ہو جاتی ہیں برتن دھونے کا پروسیس میرے لیے کافی سمپل ہے لیکن تھوڑا پیشنس بھی چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس کس ٹائپ کی برتن ہے کیا وہ آئلی ہیں یا صرف پانی کے ہیں اگر کوئی برتن میں بچا ہوا کھانا ہو تو میں پہلے وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہوں یا سنک میں کسی پلیٹ میں اکٹھا کر لیتا ہوں اس کے بعد اگر برتن میں زیادہ گریس ہو تو میں ہلکا گرم پانی چلا کر انہیں سوک کر دیتا ہوں کچھ دیر کے لیے یہ گریز کو ڈھیلا کر دیتا ہے پھر میں ڈش واشنگ لکوڈ جیسے کہ رم یا کوئی اچھی کوالٹی کا صابن اسپنج پر لگا لیتا ہوں اسپنج کو ہلکا سا گیلا کر کے پھر میں برتن کو اچھی طرح رگڑتا ہوں اندر سے بھی اور باہر سے بھی آئلی برتن جیسے کرھائی فرائی پین انہیں تھوڑا زیادہ رگڑنا پڑتا ہے کبھی کبھی اگر آئلی چپکا آئلی زیادہ چپکا ہو تو میں تھوڑا با بیکنگ سوڈا ملا دیتا ہوں ڈش واشنگ لکوڈ میں اس سے گریز آسانی سے نکل جاتا ہے اس کے بعد سب برتن کو اچھے سے پانی میں ڈھو کر رنس کر دیتا ہوں مجھے یہ بات کافی امپورٹینٹ لگتی ہے کہ برتن پر صابن کا ریسیڈیو بنا رہے ورنہ کھانے میں اثر آ جاتا آ جاتا ہے دھو کر میں برتن یا تو ریک میں رکھ دیتا ہوں یا سوکھنے کے لیے یا اگر ضرورت ہو تو کپڑے سے پوچھ کر شیلف میں لگا دیتا ہوں شکریہ